جی میں نے اپنا دوستوں کے ساتھ سفر کیا ہے اور میں نے اپنے خاندان کے ایک بڑے گروپ کے ساتھ بھی سفر کیا ہے جی میں نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ سفر کیا ہے اور مجھے دوستوں کے ساتھ سفر کرنے میں کافی اچھا لگتا ہے اور مجھے خاندان کے ساتھ سفر کرنے میں بھی کافی اچھا لگا مجھے دونوں کے ساتھ سفر میں بہت ہی زیادہ محفوظ محسوس ہوتا ہے اور میں اپنے دوستوں کے ساتھ کافی محبت کے ساتھ سفر کرتا ہوں اور میرے دوست بھی کافی اچھے ہیں اور وہ بھی اچھے سے سفر کرتے ہیں اور میرے خاندان بھی اچھے سے سفر کر کے اور وہ ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں